हलो हलो हा जय झूलेलाल

तव्हांखे कलर कीअं कराइणो अथव सभ अलॻि अलॻि थींदो आहे जीअं तव्हांखे वाइट कलर कराईंदव तव्हांजो सभ कलर पी ओ पी करे ॾींदासीं सिमेट हणाए ॾींदासीं सुठी तरह करे ॾींदा तव्हांखे कीअं कराइणो अथव ॿुधायो

वाइट कलर कराइणो अथव त तव्हां समुझो तव्हां असांजे पासे में बिल्डिंग ठहनि था उते अचिजो हुते अलॻि अलॻि ॾेखाईंदसि तव्हांखे अने मतलबु तव्हांखे वाइट सां मतलबु ग्रे बि सुठो लॻंदव अने मतलबु डिज़ाइन सुठी लॻंदव अने मंदर तव्हांखे कीअं खपे हा हुओ बि आहे पर तव्हांखे अंदरि दरिवाजा अलॻि तव्हांखे हे न किचन बि कीअं कराइणो अथव अंदरि कीअं कराइणो अथव तव्हांजो हॉल में कलर वाइट कराइणो अथव अंदरि रूम में कहिड़ो कराइणो अथव तव्हां असांखे ॿुधायो तव्हांखे तव्हांखे रूम पिंक कलर खपे तव्हांखे खाली हॉल में वाइट कलर खपे हा त तव्हांखे हिन में पिंक कलर में डिज़ाइन बि खपेव तव्हांखे मतलबु कंहिं बि पलंग ते सिनरियूं हूंदियूं हणाईंदियूं अथव कलर कराइणो अथव त डिज़ाइन विज़ाइन खपेव न हा हालां की तव्हांजे ट्रोली रखाइणी अथव डिजाइन कराइणो अथव कलर बि कराइणो हूंदव न तव्हांखे हिन में त तव्हांजे इयं कजो तव्हांजे घरि तव्हांजे घर जे पासे में अगरि ठाहियो त तव्हांजे ॾिसी वञजो उते ठीकु आहे हा त तव्हां अचजो हा अचो त पोइ मां ॾेखारे छॾंदोमांव पासे में आहे हा जॾहिं तव्हां अचो तव्हांखे जॾहिं टाइम हुजे तव्हांजे फ़ोन करे छॾिजो मां अची तव्हांसां तव्हां अची वञजो उते हा जय झूले जय झूले